جب میں چھوٹا تھا تو میں خوفزدہ بچہ تھا مجھے لوگوں کے سامنے بات کرنے سے ڈر لگا ہوا تھا اور میں نئے چیلنجس کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا لیکن میرے والدین نے مجھے ہمیشہ یہ بتایا کہ مجھے اپنے خوف سے نہیں ڈرنا چاہیے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اگر میں صرف اس پر توجہ مرکوز کروں اور محنت کروں میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور میں نے اپنے خوف کو شکست دینا شروع کر دیا میں نے اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کی اور میں نے محنت کی تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک خوفزدہ بچہ نہیں بلکہ ایک نوجوان آدمی جو اپنے خوف کو شکست دے چکا ہے